शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करपाक जायना म्हणून सरकार खूब प्रयत्न करता खूब जाग्यांनी मोबायल नंबर बरयिल्ले आसात शेतकी अधिकारी समुपदेशक करपी लोक तालुक्या तालुक्यांनी आसा सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करता ताका हर प्रकारे मदत करता शिवाय एकादो शेतकरी मेल्यार ताच्या घरच्यांक खूब दूख सोसचें पडटा